एखन तऽ कनि सिखैके प्रक्रिया हम कम कऽ देलिए जखन हम इसकुलमे रहिए तऽ सिखै छलिए आओर गाबै बजबै सेहो छलिए एखन कनि कम भऽ गेलै हँ आओर जखन किछु टाइम इसकुलमे पढ़ै छलिए तऽ एखन ओहिपर ज्यादा टाइम दै छलिए दुइ घण्टा चारि घण्टा दै छलिए आओर एखन नहि दऽ पाबै छिए ओतेक तऽ कनि कम दै छिए आओर गाबै जखन गाबै आओर बजबै छलिए तऽ अच्छा लागै छलै गाबैमे आओर गाना गाबैमे तऽ टाइम नहि लागै छै लेकिन कनि पढ़ैमे तऽ याद करैमे तऽ कनि ज्यादा टाइम लागै छै गाबै गीत गाबैमे जादा नहि टाइम लागै छै ओ तुरन्त आदमी सिख जाइ छै गीत आओर बजबैमे बजबैके प्रक्रिया हमर कनि कम भऽ गेल हँ एखन जखन इसकुलमे रहिए तऽ बहुत नीकसँ गाबै छलिए आओर बजबै छलिए आओर एखन हम रिवाइज कनि कम करऽ लगलिए हँ ताहि दुआरे हमरा एखन नहि होइ छै आओर जखन फेर रिवाइज करबै तऽ फेरो हेतै आओर एखन हम हमरा बूते नहि कएल होइ छै